जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मुंहिंजो वज़न असीं किलो आहे उन वज़न खे मूंखे लाहिण लाइ मूंखे डुकण जी एक्सरसाइज़ करणी पवंदी आहे उन डुकण जी एक्सरसाइज़ खे ट्रैक कीअं कयां उनजे लाइ पहिरों त कोई फीचर्स न हूंदा हुया पर अॼु जे टाइम में नई नई शंशोधन थिया आहिनि उनजे लाइ उनजे लाइ जी पी एस घड़ीयां रनिंग एप अची विया आहिनि जी पी एस घड़ीअ में उहो ॾेखारींईंदो आहे के तव्हांजी कैलरी केतिरी बर्न थी थिए तांखे रोज केतिरी कैलरी बर्न करणी आहे रनिंग एप में तव्हांखे उहो सॼे ॾींहुं जो शिड्यूल ठाहे ॾींदो आहे के तव्हांखे ॾींहं में छा छा खाइणो आहे केतिरो ॾुकिणो अथव केतिरो हलिणो अथव केतिरे ॾींहंनि में तव्हांजो वज़न लहिंदव ऐं हीअ सभु शेवाऊं तव्हांखे मुफ़त में ॾिनी वेंदियूं आहिनि इन लाइ असांखे जाम फ़ाइदो पवंदो आहे रनिंग करण सां असांखे असांजो वज़न लहंदो आहे मुंहिंजे मां हिकु ॿहिरो ईअं ठानियो हुयो के मां ॾह किलो वज़न लाहींदमि त मां हिक रनिंग एप डाउनलोड कई हुई उनमें उन ॿुधायो हुयईं की डेली सुबुह ऐं शाम जो वीह मिंट सलंग जॉगिंग करणी जॉगिंग करण सां असांजो बॉडी जो वेट फटाफट बर्न थींदो आहे बर्न थियण खां असांजी चमड़ी लहंदी आहे असीं किलो खां सतरि किलो वज़न करण लाइ मूंखे डेली घटि में घटि रोज चालीह मिंट डुकणो ऐं डाइट खे फॉलो करणो डाइट फॉलो डाइट में छा छा खाइणो डाइट में हरी सब्जियूं फ्रूट ऐं प्रोटीन वठिणो कुछ बि तरियल ऐं जेको वज़न वधाए अहिड़ी शयूं न खाइणियूं ॿाहिरां जो न खाइणो घर जो ई खाइणो घर जे खाइण में जेका प्रोटीन मिलंदा आहिनि एतिरा प्रोटीन त कोई बि शइ में न मिलंदा आहिनि उनखां छा फैट न वधंदो आहे फैट बर्न थींदो आहे ऐं चरबी न वधंदी आहे ऐं जेतिरो शरीर पतलो हू पतलो थींदो आहे